میں نے بس سے منالی میں سفر کیا ہے جہاں پر اگر ہم ایک مسافر بس کی وضاحت کریں تو وہاں پر سیٹیں اچھی ہوتی ہیں کُھلی ہوتی ہیں اسٹوریج کے لیے بھی سامان ہوتا ہے لیکن جب بس میں زیادہ مسافر آ جاتے ہیں تو اُس سے پریشانی ہوتی ہے اُس سے ہمیں ڈیزل کی آتی ہے پٹرول پٹرول کی آتی ہے جس سے بہت زیادہ بھیڑ بھاڑ بس میں ہو جاتی ہے اور اُس سے لوگوں کو پریشانی ہوتی ہے اور بس میں سفر کرنا بہت اچھا لگتا ہے